औ जोंनि ओनसोलाव गोबां माने ओनसोल ओरै दावबायारि एसे गोसो बोखथाब नाय जायगाफोर दङ जेरै बेराय हैनो हायो नोंथाङा बावखुंग्रि हाजो बे बावखुंग्रि हाजोखौजोंहा बैसाग दाननि गिबि एक थारिक बैसाग दाननि एक थारिखआव जोंहा गाखो हैयो गोबां मानसि फोरानो बे हाजोथिं गाखोयो मानो होनबा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ बावखुंग्रि जे बिमाखौ फोथाय नाय बेखौ लानानैनो बिथां मोना जों नि बर' सुबुं फोरा बावखुंग्रि हाजो गाखो हैयो बे हाजो सायाव नोंथां मोना नुनो मोनगोन गोजौ सायाव बाथौ जोबोद गोजाम गोदोनो गायसननाय मोनसे बाथौ थानसालि दं लोगोसे शिब बोरायनि शिब शिब नि थानसालिबो दङ लोगोसे बे निखायनो जोंहा बेखौ बोसोर फ्रोमबो माने गोबां गाखो हैयो लोगोसे बाव फालांगिरि बां होनाय फोरा जाहैबाय जोंहा बे बावखुंग्रि हाजो गाखो हैनाय जे फेसतिभेल बावखुंग्रि फेसतिभेल बाव गोबां मानसि फोरानो माने दखान होनानै जे मोजांयै माने दखानफोर होयो आरो गोबां मानसि फोरनि होंगो दोंगो मानसिफोरनि जायो बेनि खायनो दखानफोराबो मोजां सोलियो लोगोसे जोंहा जायगा होनना बुङो बा नाखाथि हाजो दङ बे मोनसे ट्रेखिं मोनसे माने एदभेनसार बेआव मानसि फोरा गोजौ हाजो गाखोनो थाङो लोगोसे जोंहा सरलफारा दं फिकनिक सफ्त बेवबो गोबां मानसि फोरा माने फिकनिक जाहैयो फिकनिक जाहैनायजों लोगोसे जोंहा बै ओनसोलनि खाथि खालानि मानसि फोरा दखान होनानै सोलिनो हानाय मोनसे खाबु दङ आरो सोलिलाङो लोगोसे जोंहा गौरां फार्क दङ बे फार्क आवबो जोंहा गोबां मानसि फोरा बेराय हैयो एसे बेरायनो थाखाय मोजां लोगोसे सरलफारा दंबावो सरलफारायाबो फिकनिक प्लेस बिनिखायनो बावबो गोबां मानसि फोरा फिकनिक जाहैयो